जिला दरभङ्गाके शैक्षणिक संस्थाके अगर बात कएल जाए तऽ एहिठाम सबसँ बड़का यूनिवर्सिटी छै एल एन एम यू ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जे ई यूनिवर्सिटीके अन्दरमे चारि जिलाके कॉलेज अबै छै जेना दरभङ्गा मधुबनी समस्तीपुर आओर बेगूसराय अइ यूनिवर्सिटीके अन्दरमे बहुत सारा कॉलेज छै बहुत अच्छा शिक्षा भी देल जाइ छै एहि कॉलेजमे लेकिन जहाँतक कि बात छै आइ टी सेक्टर एहिमे एखनहु ई यूनिवर्सिटी बहुत पिछाँ छै बहुत पाछाँ छै आओर हम खुद एल एन एम यू के स्टूडेन्ट छी लेकिन हम अपन आइ टी सेक्टरके जेभी हमर पढ़ाइ छै से हम पटनासँ केलिए हँ एगो प्राइवेट संस्थासँ आओर अगर हमर क्षेत्र पाली गामके जे क्षेत्र छै ओहि क्षेत्रके बात कएल जाए तऽ एहिठाम बहुत छोटा छोटा सरकारी कॉलेज छै जेना लगमामे कॉलेज छै कुरथुमे कॉलेज छै तऽ ओहि जगहपर शिक्षाके अस्तर ओतेक बड़ा नहि छै ओतेक पैघ नहि छै स्टूडेन्टसब विद्यार्थीसब ज्यादा ओतऽ जेनाइओ पसन्द नहि केलक जादातर एग्जाम रहल या फिर रजिस्ट्रेशन भेल या फिर कोनो एहन फॉर्म भरैके कोनो काज रहल तखने गेल आओर नहि तऽ नहि जाइ छै तहन बात कएल जाए एहिठामके गामके क्षेत्रमे सी बी एस सी के इसकुलके केहन अस्तर छै तऽ सी बी एस सी के इसकुल तऽ किछु छै अपना एरियामे जरूर लेकिन ओकर फी बहुत जादा छै आओर एहिठामके जादासँ ज्यादा आबादी मजदूरी या फिर किसानी खेती एहिपर निर्भर करै छै तऽ ओ इसकुलके अफोर्ड नहि कऽ सकैए मतलब ओहिमे नहि जा सकैए ओतेक फीस नहि छै ओतेक पइसा नहि छै ओहन काज नहि कऽ रहल छथिन कि ओहिसँ बढ़िआँ ओहिसँ बढ़िआँ पइसा होइ तऽ एहि दुआरे बहुत एहन सी बी एस सी इसकुल छै जेना बाल कल्याण आओरो बहुत सारा इसकुल छै लेकिन ओकर फी बहुत जादा छै ताहि दुआरेसँ शिक्षाके अस्तर तऽ ठीकठाक छै अपन अथीमे बिहार जेनाकि पीछाँके समयमे जे एखनसँ जे पछिला साल सबमे जे अपनासब देखबै तऽ ओहिसँ तऽ बहुत उँचा उठलै हँ शिक्षाके लेवल आओर ओनाहुँ अपन बिहार शिक्षामे हमेशा सब राज्यसँ आगाँ रहलै चाहे ओ कोइ भी सेक्टर हो सबसँ जादा आइ ए एस आइ पी एस ऑफिसर यू पी के बाद दोसर नम्बर अपन बिहारेके छै बिहारके जतेक भी विद्यार्थी छै से मेहनत करैपर विश्वास राखै छै खुदसँ कमाकऽ खुदसँ पइसा अर्जित कऽ कऽ अपन पढ़ाइ पूरा करनाइ अपन परिवारके चलेनाइ बस अगर अपन सरकार कनि आओर धिआन देथिन शिक्षापर तऽ बहुत ठीक रहतै हमरा सबके लेल हम हमर सबके आबैवला पीढ़ीके भविष्यके लेल अगर सरकार एहिसब चीजपर धिआन देथिन तऽ जेनाकि हमसब नहि जेबै बाहर आओर जतेक भी स्टूडेन्ट जे छै से मतलब बिहारसँ बाहर अपन शिक्षाके अपन शिक्षा ग्रहण करैए बिहारके बाहर तऽ ओहिठाम किएक करतै अपन बिहारेमे करतै जब सबचीज अपना जगहपर भेटतै तऽ लोक बाहर किएक जेतै आओर अपन सबटा जे पइसा छै जेभी रेवेन्यू हेतै जेभी हमसब पइसा छै से अपन राज्यमे देबै अपन राज्यके कॉलेजमे अपन राज्यके यूनिवर्सिटीमे अपन राज्य बिहारके इसकुलमे देबै एहिसँ अपन बिहारके आर्थिको बेबस्था बहुत उँचा जेतै आओर शिक्षो बेबस्था बहुत उँचा जेतै आओर बस इएह छै आओर कि एना बात करैके लेल तऽ बहुत चीज छै शिक्षाके विषयमे लेकिन हमरा लागल कि एतेक ठीक छै